आं पुजा बॅकरी शॉप हां हां आनी केन्ना जाय तुका तो आं ओके तुका जाय तसलो फ्लेवर मेळटा सांगात सर तुमकां कसलो जाय चॉकलेट फ्लेवर बरें आं चॉकलेट डार्क चॉकलेट आसा आनी तुमकां जाय तशी मेळटा तुमी सांगूंक शकता सर बरें बरें सर तुमी एक काम करूंक शकतात तुमी जर अवेलेबल आसात जाल्यार तुमी टेस्टूय करपाक आमच्या शॉपार येवन टेस्ट करूंक शकतात सॅम्पल बी तुमी सर तुमी ऑर्डर दियात सर तुमकां तुमची ऑर्डर घेवन दवरतां हांव तुमी केन्ना जाय म्हटलें तुमी बरें आनी सर डिझायन बी कितें जाय तुमकां खंय कितें फुडल्यान कशें बरोवपाचें

डॅकोरेशना खातीर सर आमच्या कडेन नू बरीं वरायटीझ आसा तुमी तेंवूय येवन हांगासर येवन चॅक करूंक शकतात तुमी जर अवेलेबल आसत बरें जातलें तेज्या पयली तुमची सर ऑर्डर को घेवन दवरतां

ऑके ऑके बरें

हय ताचें आनी सर तुमी डिझायन तुमकां जाय तशें कार्ड मेळटलें कॅन्डल्सूय लावंक मेळटलें तुमकां कशें डॅकोरेशन जाय तें बीन करूंक मेळटलें आमी सर तुमकां वॉट्सऍपार डॅमो करूंक शकता दाखोवन धाडूंक शकता हय हय हय तुमकां सर जाय तशें तुमी जर डिझायन दिवंक शकतात ऑर्डर करूंक शकतात तुमी सांगात आमी तश्शें करतात त्याच तरेन होय आसा आसा आसा सर आसा आमच्या कडेन हय फॉटो जाय जाल्यार तुमकां आमी वॉट्सऍप करता होय होय तशेंच कस्टमायझ करून दवरलेलें आसा तशें जाता सर तुमकां जर करूंक मेळटा हय तुमकां जाय तशें करूंक मेळटा ऑके ऑके बरें बरें जालें सर तुमी सर तुमचो ऍड्रॅस आनी फॉन नंबर वॉट्सऍप करतां तुमकां तुमची ऑर्डर पावतली हं बरें ऑके